हैलो हँ हँ हम अरविन्द बाजि रहल छी मधुबनीसँ हमरा परसू मने नओ तारीखके नओ अप्रिलके दस बजेमे हमरा दरभंगा जयबाक अछि ओहि लेल हमरा एकटा कैब बुक करबाक अछि हमरा दरभंगा एयरपोर्टसँ पर पहुँचबाक अछि दस बजे अहाँ आबि जाइ से अहाँसँ आग्रह हँ लेकिन अहाँ हमरा ई कहू जे अहाँ हमरा लेब कतेक रूपैआ से हमरा कहि दिअ जे ओ रूपैआ हम अहाँके फोनपेके माध्यमसँ वा नगद भुगतान कऽ सकी आ अहाँ हमर घरपर निश्चित रूपसँ आबि जाइ यथासमय से अहाँसँ विशेष रूपसँ आग्रह की हम आश्वस्त रहू ने जे परसू अहाँ नओ तारीखके हमरा ओतय आबि जायब कोनो प्रकारक हमरा एहि लेल सन्देह नहि ने ठीक छै अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद